हँ बाजु अ अच्छा इसब अहाँके कतेक दिनसँ भऽ रहल यऽ बाप रे अतेक लम्बा सऽ भऽ रहल यऽ ओऽ तऽ हुँ तऽ पेट दर्द करैए तऽ किछौ मतलब एमहर आमहरके तेल मसल्ला सबबला चीज जादा नहि खाउ फेर सर्दी एतऽ ठण्डा मतलब चीज सब से बचल रहु गर्म चीज सबके जादा सेवन करू ठण्डा जाहि सऽ सर्दी होइ छै ओहि सब से जादा दूर रहु परहेजमे रहु आओर की होइए अच्छा तऽ अहाँके माथो माथा दर्द सब कतेक दिन सऽ भऽ रहल यऽ अच्छा हुँ हुँ अच्छा तहन अहाँ मतलब कोनो दबाइ तबाइ लै छलिए की की ओ तऽ दऽ ओ तऽ ई सर्दी बुखार बला दबाइ सब कतेक दिन सऽ खा रहल छियै ओ तऽ मतलब दबाइ खेलो पर कोनो असर नहि पड़ैए अच्छा दबाइ खेला दबाइ खेला बादो अहाँके भऽ जाइए मतलब बुखार आबि जाइए हुँ हुँ ओहो तहन हँ तऽ वहए परहेज से रहु आओर एकबेर ब्लड टेस्ट सब करबा लियऽ जाहिमे पता चलि जायत जे बेर बेर किए अहाँके बुखार भऽ जाइए कोनो ओकर कारण हेतै से सब पता चलि जायत तखन दबाइ करैबे तऽ असरो होयत ओना अपना मोन से जे दबाइ लऽ लऽके खेबै तऽ ओहि सऽ थोड़े ने ठीक होयत ओऽ आओर आओरो किछु होइए आओर तऽ वएह